دوسری ریاستوں کے مقابل دلی میں صحت کے شعبے کا اچھے معیار ہے دلی میں کافی بڑے بڑے اسپتال ہیں اور اچھی سہولتیں ہیں دلی کے اسپتالوں میں بڑی بڑی بیماریوں کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے اور دور دور سے لوگ شہروں سے قصبوں سے دیہاتوں سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں یہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کو دوائیاں بھی مفت میں دی جاتی ہیں یہاں کے اسپتالوں میں کافی اچھی سہولتیں ہیں